میرے لیے ثقافت کے بہت ضروری ہے میں درگاہ جاتا ہوں روزے رکھتا ہوں منتیں مانگتا ہوں اور بہت ساری نیک کام کرتا ہوں ہندو بھائی بھی جیسے ہیں مندر جاتے ہیں اپنی کارکردگی کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے منتیں مانگتے ہیں اسی طرح مسلم بھائی بھی درگاہ جاتے ہیں اور بہت ساری مرادیں مانگتے ہیں اس کے لئے وہ کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے تربیت کرتے ہیں